ویسے تو دہلی مختلف مذاہب کا شہر ہے یہاں پہ کسی طریقے کی روک ٹوک نہیں ہے لوگوں پر کہ وہ کس مذہب کو ماننا چاہتے ہیں فالو کرنا چاہتے ہیں یہ پرسنل لوگوں کی چوائس ہے لیکن اگر بات کی جائے کہ کس کس طریقے کے مذاہب جو ہیں جن میں جن کی پیروی پیروی دہلی میں کی جاتی ہے ان میں پہلے درجے پہ شمار میں کروں گا اسلام کو کافی زیادہ کیونکہ مسلمان آبادی دہلی کی جو ہے جو خاص کر پرانی دہلی یا سینٹرل دہلی جس کی بات کریں وہاں رہتی ہے تو ہاں ایک بڑی میجورٹی میں مسلمان آتے ہیں دہلی کے اس کے بعد اگلا جو مذہب ہے جو زیادہ تر لوگ ما جس کی پیروی دہلی میں کرتے ہیں لوگ وہ ہے ہندو ہندوازم ہندوازم میں کہوں گا کہ ان کی میجورٹی مسلم سے دہلی میں تھوڑی زیادہ ہے اور ہندوز جو ہیں وہ دہلی کے جو دہلی کے آؤٹر علاقے کہلائے جاتے ہیں ان میں ہندوؤں کی آبائش زیادہ ہے مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو وہ دہلی کے سینٹر کی طرف زیادہ ان کی رہائش ہے اس کے علاوہ سکھ جو ہیں دہلی میں دہلی میں سکھ دھرم کی بھی اچھے خاصے پیروکار ہیں اچھے خاصے لوگ ہیں جو سکھ دھرم کی پیروی کرتے ہیں اچھے خاصے گورودوارے ہیں گورودوارے مل جائیں گے آپ کو گلیوں میں آ لیکن اگر بات کی جائے سکھ لوگوں کی رہائش تو وہ دہلی کے دہلی کے آپ کو شمالی علاقے میں زیادہ ملیں گے سکھ لوگ جو ہیں وہ دہلی کے شمال میں آپ کو زیادہ ملیں گے ان کی رہائشی ان کی آبائش جو ہے وہ دہلی کے شمالی علاقوں میں زیادہ ہے اس کے علاوہ جین دھرم کے لوگ جین مذہب کے لوگ جو ہیں وہ دہلی میں بہت ہیں اور وہ لوگ دہلی میں الگ الگ علاقوں میں جو ہے ان کی آبائش ہے ان کا کوئی ایسا کوئی خاص علاقہ نہیں ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو لوگ کچھ بہت چھوٹی تعداد میں ہیں لیکن کچھ لوگ زورآستریانزم جس کو کہا جاتا ہے جو ایک پارسی مذہب ہے اس کے پیروکار بھی دہلی میں ہیں اور ان کے بھی مذاہب خانے ہیں دہلی میں اس کے علاوہ یہودی جو ہیں وہ بھی دہلی میں اچھی خاصی تعداد میں تو نہیں ہیں لیکن جو جو ان کی رہائش ہے وہ بہت سمٹی ہوئی ہے مسلمانوں کے علاقوں سے ریلیٹیڈ علاقوں میں جیسے کہ پہاڑ گنج اور پرانی دہلی میں بھی کچھ گھر ہیں چند گھر ہیں بہت زیادہ نہیں جو یہودی ہیں اور آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دھرموں کے بیچ کے اندر دھرموں میں جو الگ الگ فرقے ہیں جن کو کہا جاتا ہے فرقوں کی بات کی جائے تو اس کے حساب سے اسلام کے جو دو بڑے فرقے ہیں شیعہ جو ہیں اور سنی جو ہیں ہیں وہ بھی ان کی بھی بہت زیادہ آبائش ہے دلی میں خاص کر دلی کا جو ساؤتھ جو دلی کا ساؤتھ والا علاقہ ہے وہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی شیعہ مسلمان جو ہیں ان کی آبادی تھوڑی زیادہ ہے بامقابل سنی مسلمانوں کے تو دہلی جو ہے مختلف مذاہب کا شہر ہے ہر طریقے کے مذاہب کے پیروکار آپ کو دہلی میں مل جائیں گے اور اسی لحاظ سے ہر جنگہ آپ کو ہر دھرم کی عبادت گاہیں بھی مل جائیں گی مندر بھی مل جائیں گے مسجد بھی مل جائیں گی گرجا بھی مل جائیں گے ہاں عیسائی جو ہیں وہ بھی ہیں دہلی میں عیسائیوں کی رہائش جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی کے آبائش اور رہائش کے آس پاس ہی ہوتی ہے حالانکہ وہ آبادی میں بہت کم ہیں لیکن ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں اور کافی خوبصورت عبادت گاہیں ہوتی ہیں عیسائیوں کی تو ہاں اس طریقے سے دیکھا جائے تو آج کے وقت سے نہیں پرانے وقت سے ہی دہلی جو ہے وہ مختلف مذاہبوں کا شہر رہا ہے ہر طریقے کے کلچر کا شہر رہا ہے کسی وقت میں افغانی کسی وقت میں ترک کسی وقت میں مغل تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دہلی جو ہے وہاں پر ہر طریقے کے ہر مذاہب کے پیروں کار آپ کو مل جائیں گے